ہمارے حیدر آباد ضلع میں بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں اردو سیکھنے کے لئے لوگوں کو بہت ساری مدد ملتی ہے اور بچے اسکول کو جا کے سیکھ کے آتے ہیں اور اچھی تربیت دیتے ہیں اور کالجیز میں مقامی مقامی جگہوں پہ بھی اچھی سیکھنے ملتے اسٹوریز ملتے ہیں ترقی اور ہمارے حیدر آباد میں ترقی بھی بہت اچھے سے ہوتی ہے اور لوگ ترقی بھی کرتے ہیں تعلیمی ادارے بہت اچھے ہیں اور سرکاری تعلیمی ادارے بہت اچھی طریقے سے چل رہے ہیں جو ہمیشہ چلتے آ چکے ہیں کوچنگ سینٹرز بھی بہت اچھے ہیں ہمارے گھر کے پاس کوچنگ سینٹر بہت سارے ہیں اور ان میں سے ہے ایک اویسی اسکول آف ایکسلینس اینڈ اویسی اسکول کوچنگ سینٹر بھی ہے داخلہ بہت اچھی ہے اور مراکز بھی بہت اچھے ہیں اور بچے بہت سارے پڑھتے ہیں سرکاری اسکولس کے بھی بہت اچھے سے حالت ہے اچھی طریقے سے سکھایا جاتا ہے جو بچے سیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں گھر میں آ کر کالجیز اور ہیلتھ کی میڈیکل اور دستیاب میڈیکل بہت سارے دستیاب ہیں پرائمری اسکولس بہت سارے ہیں دس سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکول بہت سارے ہیں اور کام کرنے کے لئے لوگوں کو ہر جگہ ہے جو اچھے سے کام کر چکے ہیں غریب بھی اچھے سے کام کر رہے ہیں اپنا اپنا ہر وقت کر رہے ہیں اور اچھے سے ہمارا حیدر آباد اونچائی پہ آ رہا ہے اونچائی ہر ہر چیز میں آنی چاہیے ہر چیز میں اسکول اسكولس میں اور کالجیز میں سرکاری اور دفتروں میں اور دکانداروں کو بھی آنا چاہیے اسکولوں میں جانے کے لئے بہت سارے بچے تڑپتے ہیں مگر ان کو جانا نصیب نہیں ہوتا جس کے نصیب میں ہے وہی جاتے ہیں اسکول ایک بہت اچھی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے ملتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے اسکول ہمیں جانا چاہیے